जोंथ' दा जोङो आबै आबौनिफ्राय मोनबोनाय मस्ला होनोबा जोङो मस्लाया जोङो दा बिदिनो बाहायो जे जोङो बायदिसिना मस्ला बाहायो आरो जेरै जोङो हाथायाव बायनाय गरम मस्ला जिरा बिदिनो जवान जोङो मा होनो बायदिसिना मस्ला आरो जिखिनि हाथायाव मोनो जों बेखौ जयैनो जों फोरान्नानै उवालाव देनानै लायो आरो मानो होमबा हाथायाव मस्ला बायनायफ्रा जेन'बा पेकेट बायनायफ्रा बारा मोजां जाया बेखायनो बायनानै लायो आरो जोङो बेखौ मानि जोंहा जो गोदोनो जेन'बा आबै आबौ मोन्नावनो जोङो नुबो खानाय जे बेबादि सङोबा बा बेबादि देनानै लायोबा मस्लाफ्रा गोथावसिन मोदोमो बिदि होन्नानै बुंनायखौ जोङो खोनाबोदों दा जोङो बिदिनो आंबो बिदिनो खालामो आरो मस्ला मस्लि हाथायाव बायनानै गासिखौबो लाबोजोबनानै खेबसेनो जोङो बेदरनिबो बा नानिबो जिखिनि मस्ला गासिखौबो आङो खेबसेनो देनानै लाखायो बे देनायजोंनो आङो मोजां मोनो आरो बेखौनो आं साबसिन मस्ला बिदि जायो आरो आमफ्राय बायदिसिना जोङो मस्ला बाहायदेरो जेनोबा जोङो जेरै मा होनो मगा दुन्दिया एरि सबाय ओंख्रिफ्राव जेरै सबाय ओंख्रि सङोबा अनला ओंख्रि सङोबा जोङो मगा दुन्दिया होन्नाय मोनसे मस्ला बेखौ जों होयो आरो बेखौ होयोबा ओंख्रिया गोथावसिन जायो आरो लोगोसे जोङो बायदिसिना जेरै जोग्लावरि जोग्लावरिफ्राबो मोनसे मस्ला बायदि मोदोमो बेफोरखौबो जोङो मानि मालाबा मालाबा सबाय ओंख्रिफ्राव बायदिसिना आलुफ्राव होनानै जायो आरो आरो मगा दुनदियाखौबो बिदिनो जोङो अनेक गाव बाहायो आरो जों बेखौ बाथोनबो जायो बाथोन जानो मोजां जायो लोगोसे जोङो ओरैहाय अन्थाय बाजाब बायदिसिना नेरसोन बिलाइ बेफोरखौबो जोङो बाहायो आरो बेखौ मानि जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुबोयो जे आबै आबौमोनहा बिदिनो जाबोयोमोन नेरसोनजों आलु बिदिनो अन्थाय बाजाबजों आलु बिदिसिना ना बायदिसिना जानायखौ जों नुबोयो दा बिदिनो जोंबो दा बिदिनो जायो आरो जानो मोजां मोनो बायदिसिना गोथाव मोदोमो आरो बेफोरखौ सङोबा जोङो जेरै जोग्लावरि आलु सङोबाबो जोङो मस्ला मस्लि इसे मस्लाफोरखौ मोजां होनांगौ लोगोसे मगा दुनदिया बिदि होनानै जोङो जुदि जेरै गलमुरिस जाब्रां बेफोरबादि देदेरना होयोबा गोथावसिन जायो आरो जोग्लावरि आलु जेरैहाय अन्थाय बाजाब आलुफ्राव बिदि मस्ला देदेरना होयोबा मोजां जायो गोथावसिन मोदोमो आरो दा बेफोरखौनो जोङो सिगाङावनो नुबो खानाय हिसाबै जोङो दा बेखौबो आङो दा संनाय खावनाय बायदिसिनायाव बेखौनो बाहायनाय जायो दा बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओंख्रि जायो जेरै जोङो मा होनो जोग्लावरिजों नाजों जानायावबो जोङो बे मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जारि ना जोग्लावरि ना बेफोरबादि मानि मस्ला माबाबाबो मोदोमफ्रु जायो बे मोदोमफ्रु जानायाव जोङो आरो बे मस्लाखौ एसे होदेरोब्ला साबसिन जानो मोजां मोनो आरो